सोलोंथाइ साख्रि मावनाय आरो सरकारि थाथायनि बिथिङाव क'क्राझार जिल्लानि आइजोफोरनि सिङाव माखासे जेंना एबा खाबुफोरखौ गोबां नुनो मोना जेरै जोंनि ओनसोलाव हौवा हिनजावनि गेजेराव एसेबां मानि फारागथि नुनो मोना हिनजाव फोरखौबो सोलोंथाइ बेसेबांनो होनाय जायो जेसेबां हौवाफोरखौ होनाय जायो आरो साख्रि मावनाय बिथिङावबो हिन्जावफोरा हौवाफोरजों समान समानआनो जाफ्रामनायखौ नुनो मोनदों बिनिखायनो जोंनि क'क्राझार सहराव एथ'बां मानि हौवा हिनजावनि फारागथिखौ नुनो मोना माखासे फिसा फिसा गामिफोराव नुनो मोनो जेरै गा फिसा हिनजावखौ लेखा फरायनायाव एबा सोलोंथाइ आव एसे उनाव दोनो बिसोरखौ न'नि खामानि मावनायफोराव थुसोमनानै दोननाय जायो नाथाय बिसोरखौबो फरायनो खाबु होनाय जायो बेनिखायनो क'क्राझार ओनसोलाव साख्रि मावनाय एबा सोलोंथाइनि बिथिङाव हिनजाव हौवानि गेजेराव फारागथिखौ एसेल' नुनो मोननाय जायो